हम दुकानदार के यहाँ गए चाकू लेने चाकू लेकर आए तो उसमे धार नहीं था मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत बिगड़ा कि इसमें चाकू में धार नहीं है तुम कैसे काटोगी इससे कैसे काटोगी आलू काटने बैठें न आलू कट रहा है न प्याज़ कट रहा है ना लहसुन कट रहा है न मिर्च कट रहा है मैं कैसे इसको काटूंगी कि कैसे बनाऊंगी और तुम जा कर उस दुकान वाले को पास उसको कहो कि मुझे चाकू दूसरा दे और उसकी और मुझे वह चाकू से बहुत सारे बहुत सारे मैं बिगड़ खाई हूँ मेरी दीदी बिगड़ी मेरी भाई बिगड़ी मेरी बहन बिगड़ी बिगड़ी और सब लोग उस चाकू उस चाकू से नहीं कुछ कट रहा था और जब उसके जब उससे उस दुकानदार के पास गई तो दुकानदार बोला कि यही बस चाकू है हमारे यहाँ और तो मैं क्या बोलूँ मैंने कहा मेरा पैसा दे दो मैं इस चाकू चाकू तुम ले लो मुझ पैसे दे दो